میں وارڈ نمبر اکیس میں رہتی ہوں اور میرے وارڈ نمبر اکیس کا نیتا ہے وہ ہے ان کا ان کا نام ہے مسٹر نوین سنھا جوکہ ایک بہتر انسان ہے اور اپنے علاقے میں اپنے واڈ اپنے وارڈ کے علاقے میں وہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے وہ لگاتار دس سال سے اس کرسی میں آ رہے ہیں اپنی اچھی کاموں کی وجہ سے کیونکہ اس نے کبھی ہندو مسلم اور غریب اور امیر میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا اس لیے کہ وہ کسی کی بھی کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی وقت فوراً طور پر حاضر ہو جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے اور ہمارے وارڈ میں نالی کی سمسیا تھی اس نے ابھی فی الحال نالی کو صاف کروایا ہے اور جتنے بھی کوڑا کرکٹ ہے ان کو صاف کرواتے رہتے ہیں کسی پرب تہوار ہندو کے تہوار میں وہ شریک ہوتے ہیں مسلمانوں کے پرب تہوار میں وہ شریک ہوتے ہیں ان کا ہر لوگوں کے ساتھ ان کا تال میل بہت ہی اچھا ہے انہوں نے اپنی وارڈ میں ہر وہ کام کیے ہیں جو ایک عام انسان نیتا نہیں کرتا لیکن اس نے یہ کر دکھایا اور اپنے وارڈ کے ہر آدمی ہر جاتی کے لوگوں کو وہ خوش کیا ہے تک وہ ہو سکتا ہے وہ اپنی جو ہے مدد دیتے ہیں ان کے علاقے میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اب تک نہیں ہو پایا جہاں تک ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے دکھوں میں خوشیوں میں وہ شریک ہو جاتے ہیں نوین سنہا ایک ہندو جاتی سے بلونگ کرتے لیکن اس نے کبھی کسی مذہب کو مذہب کو اس نے اہمیت دی ہے اور ہر کے ایک دکھ سکھ میں چلے جاتے ہیں ہمارے واڈ میں نالیوں کا کام ہو پانیوں کا کام ہو پہلے پانی نہیں آتی تھی اس نے پانی مہیا کرایا اور ہمارے محلے میں اتنی گندگی رہتی تھی وہ ہر ہفتے اپنی گند گندگی کو صاف کرواتے ہیں اور نالیوں کو صاف کرواتے ہیں اور ہر چیز جو ان کے ان کے دروازے پہ جاتے ہیں لوگ مدد کے لیے اور وہ ان کی ہر مدد کو پوری کرتے ہیں ایسا اگر ہر علاقے میں ایسا ایک نیتا ہو جائے ہر واڈ میں ایک ایسا نیتا ہو جائے تو کوئی پبلک کہیں کے بھی پبلک ہو وہ وہ پریشان نہیں ہوں گی اور اس کے ایسے نیتوں کہ ہم لوگ کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ وہ ہر آدمی کی کمی کو پوری کر سکے ہر ضروریات کو وہ دیکھ سکے ہم چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں غریب بھی عمیر بھی اور اس سے بھی زیادہ غریب رہتے ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں ان کو ایک ہم لوگ ایک نیتا چنتے ہیں جو ایسا نیتا ہو جو ہمارے ہر سکھ دکھ میں ساتھ دے تو ویسا ہم نے ایک نیتا چنا ہے جو جس کا نام ہے نوین سنہا ہے وہ بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی امداد بھی کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے ہر لوگوں کی بیٹی کو شادی میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان کو معاشی طور پہ مدد کرتے ہیں اور اگر محلے میں کسی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے آپس میں تو ان کو بھی وہ سلجھا دیتے ہیں اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے پانی کی کوئی ٹنکی نہیں ہے تو پانی کی ٹنکی لگوا دیتے ہیں کووڑا کچڑا روڈ میں جمع ہے ان کو صاف کرواتے ہیں ہر پرب تہوار میں سب کے گھروں میں جا کر کے خوشیاں بانٹتے ہیں اور خوشیاں دیتے ہیں ایسا نیتا ہونے سے ہمارے ہر محلے میں ایک نیا ایجاد ہوا ہے جہاں تک ہو سکے کو ایسا نیتا ہونا چاہیے ہمارے ہمارے عام لوگوں کے بیچ میں تاکہ لوگ عام لوگوں کو کوئی کسی چیز کی تکلیف نہ ہو اور نہ ہی کوئی دقت اور پریشانی ہو ہم جہاں تک ہم جانتے ہیں جب سے نوین سنہا کو دیکھے ہیں نوین سینہ کا لوگوں کا بولی ان کی آوازیں ان کی وہ جو مدد کرتے ہیں وہ بہت بہتر ہے اور ان کو ہی آگے مستقبل میں ان کی ہی جیسا کو نیتا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہم لوگ نیتا اس لیے چنتے ہیں کہ وہ ہمارا رکشک بن سکے ہماری ہر دکھ پریشانی میں آ سکے تو ایسا نیتا ہے نوین سنہا اور نوین سنہا اپنی سرکاری مدد سے عام پبلک کو عام لوگوں کو مدد کرتے ہیں جیسا ہم لوگ جات جس کا زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں نوین سنہا صاحب وہ اپنے فنڈ سے وہ زیارت کرواتے ہیں ہندوؤں کو بھی زیارت کرواتے ہیں مسلمانوں کو بھی زیارت کرواتے ہیں اور ہر پرب تہوار میں ایک میٹنگ کرتے ہیں جس سے سب کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بھی آئیں آپ بھی آئیں آپ بھی سماج میں کام میں آپ مدد کرے اور ہم سے بھی مدد لے ایسا وہ نوین سنہا کرتے ہیں اور ہمارے گلی ہمارے محلے میں صاف صفائی کا پورا دھیان رکھتے ہیں نالیوں کے پانی میں جمع ہو جاتا تھا نوین سنہا نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا گلے میں محلے میں کچڑے ہر صبح سویرے سات بجے وہ کچڑا صاف کرتے ہیں کچڑا صاف کرواتے ہیں اور بلیچنگ پاؤڈر وغیرہ دلواتے ہیں تاکہ محلے صاف رہے گا تو ہم ہمارا سماج صاف رہے گا ہمارا سماج صاف رہے گا تو ہر بیماریوں سے ہمارے لوگ محفوظ رہیں گے ان کی یہی کوشش رہتی ہے اور اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں